आं गूड आफ्टरनून हांव राणी सुदीर उलयतां हांव हांगा गोंया भोंवपाक येल्लें महाराष्ट्रासून आनी हांवे आयकलां की हांगा बरी बरी रेस्ट्रोरंट आहात बट हांव कन्फूज जालां की खंयचें रेस्ट्रोरंटांत वचूं तें म्हाका समजना लायक म्हाका एक म्हागें एक फ्रेंड आयल्लो पयलीं हांगा तो तुमकां वळखाता आसतलो तेणें म्हाका तुमची नांव सांगले तुमी हांगची म्हण तुमकां विचारा तें यें पय आं हां आं ओके हां हां कळ्ळें हां कळ्ळें हां हां

आं हां ओके हां हां आनीक हय हय आसा फ्रेंड आनी तें हाॅटेलांचे तेन्ना लाॅकेशनाचेर मेळटलें न्ही हां ओके आं हां हां ओके हां आं आं हां हां आं ओके आनीक अशें रूम बीन बरे मेळपाक शकता खंयीच